आदसा बे माबा मोन नामा सार मोन नामा उमुग माबा औ आं माबा सोमखोर होन्नायनि फेरेनसमोन आरखि आं जेनेबा दा फरिखा खाथिबो नालाय ओमपाय सारा माबा लिभ होनो हागोन नामाथाय दा सप्तासेनि थाखाय मानि

ए एसे आरजेन्टमोन आरिखि मानि फेमेलिनिफ्राय औ बिदिनो मोनसे न' नि पारस'नेल फ्रब्लेम जादोंमोन आरोखि बिदिनो एसे मालाय एख एख सप्तासे नांगौमोन आरोखि लिभ बिदिनो हागोन ना हायाथाय सार औ औ औ

दे दे होनबा सार आं गाबोनफोर थांनानै हैसै नामा जुदि माबा थारबा सारा एकसेफ खालामनायबा जायखिजाया गाबोन औ आं गाबोन थांसै आरोखि जायखिया सप्तासेल' औ औ सप्तासेनिल' सार जायखिया औ बिनि बारा नङा जायखिया मिनिमाम सानबासो औ औ औ दे जागोन होनबालाय सार